मां बचपन खां वठी इस्कूल में डोड़ंदो आहियां ऐं हिन में इस्कूल में घणनि ई प्रोग्राम में मां पार्ट बि खयो आहे ऐं मूंखे घणेई टाइम अञा हिनजे किथां डोड़ण जे करे ईनाम बि मिलंदो आहे हिनजे हाणे मांखे ॾाढो सुठो मज़ो अची वेंदो आहे ऐं हाणे मां जिते बि डोड़ण जी प्रतोगिया थींदी आहे ऐं मां घणो करे वञी हुन में पार्ट वठंदो आहियां ऐं मूंखे इहो सॼो ठ डोड़ण लाइ मूंखे खाधे पीते लाइ जो बि सॼो ध्यानु रखंदो आहियां हाणे सुबुह जो केलो बि खाईंदो आहियां खीर पीअंदो आहियां ऐं वर्जिश कंदो आहियां ऐं जंहिं में साइकलिंग बि मां कंदो आहे साइकलिंग कंदे कंदे मां डुक डुक डाए मूंखे से मुंहिंजी सिहत हुनजे हिसाब सां ॾाढी ठीकु थी रहे ऐं मुंहिंजो हार्ट बि बिल्कुलु फिट रहंदो आहे सुबुह जो बि मां गार्डन में वञी पेरे उगाड़े वॉक कंदो ड्र डुक पाईंदो आहियां इस्कूल में या कंहिं वॾे वॾनि प्रोग्रामनि में जिते बि इहो मैराथोन वग़ैरह हुन में बि मां पार्ट वठी करे मां ईनाम खटी ईंदो आहियां ऐं हिन करे मुंहिंजो ॾाढो सरीरु मूंखे ताकत वठण लाइ मां पंहिंजो सुबुह खां वठी शाम ताईं सॼो ध्यानु रखंदो आहियां ऐं खाधे पीते में खीर फ्रूट फल इहो सभु इहो सभु खाईंदो पीअंदो आहियां